जनावरांची जतनाय घेतना तरेतरेच्या उपायां मदलो पयलो उपाय म्हळ्यार जनावरांक लसीकरण करप तरेतरेचे जे रोग आसात जे रोगरायी आसा जे जंतू आसात ताच्या कडल्यान प्रतिकार शक्त जावची म्हणून जनावरांक दिल्लें लसीकरण ही पयली गजाल दुसरें म्हळ्यार जनावरांक सुद्रूळ अशें बरें अशें धष्टमपुष्ट अशें खाण दिवचें तिसरें म्हळ्यार जनावरांक बऱ्या सुवातेर म्हळ्यार नितळ निवळ सुवातेर दवरची आनी चवथें म्हळ्यार ह्याच जनावरांक नितळ दवरचीं तांकां दर दिसा म्हणात न्हाणवची धुणोवची तांकां साफ नितळ निवळ दवरचीं म्हणटकच हें आशिल्लें जनावरांक तांचें आयुश्य आनी तांची भलायकी बरी दवरपाक घेतिल्ले कांय उपाय म्हणटकत गाय मेंड्रा बोकडां कोंबयो हांकां सगळ्यांक गायक म्हणलें तर एकतर गायेक लसीकरण म्हणल्यार मेंड्रांक बोकडांक कोंबयांक हांकां सुद्दां लसीकरण गरजेचेंच तशेंच गायेक जशें की हांवें म्हणलें की गायेक न्हाण धुण घालप गरजेचें मेंड्रां मेंड्रांच्या आंगार जे केस वाडटात ते कापून मेंड्रांक बरी नितळ निवळ दवरचीं दुसरें कोंबयो कोंबयांचो वाठार साफ दवरचो कारण कोंबयांक जर कितेंय दुयेंस जालें तें एकदम सडसडीत दुसऱ्या कोंबयांक लेगीत पसरता हेंच भाकीच्या जनावरां मदीं पण कोंबयांक सुद्दां तांच्यो लसीकरण घेवप खूब गरजेचें आतां एकूच प्रकारची जनावरां पासप काय जनावरांक चड एकठांय दवरप म्हळ्यार हो मातसो विशय विचार करपा सारको म्हजे मतीन तर चड जनावरां एकी कडेन न दवरपच बरें एकेच तरीची जनावरां एके कडेन दवरलीं की तांची जतनाय आनी वासपूस घेवपाक बरें जाता म्हणटकच म्हजे मतान एके तरेची जनावरां एके कडेन दवरली दवरपाचें हांव म्हणटां की बरें मत आनी जनावरांच्या पालनात वांटो घेवपाखातीर म्हजें मतीन तर जनावरांक पालन पोषण तांकां बरें मेळचें म्हळ्यार बरी सुवात मेळची बरें खाण मेळचें आनी त्याच बरोबक जशें म्हळां की लसीकरण मेळचें आनी हांव म्हजे वटेन हांव उत्पन्नाचो स्त्रोत म्हणून हांवें जनावरांक अजून पोसूंक ना पूण जर हांव जनावरांक उतपनाचो स्त्रोत म्हणून पळयतलें जाल्यार हमखास तांचो रावपाचो वाठार तांचें खाण जेवण तांकां दिल्लें लसीकरण हाजेर म्हजी मुजरत नजर आसतली